इस्कुल बैग बहुत खर्चीला अइ गरीब वर्गके बच्चाके लेल खरीदनाइ सम्भव नहि अइ दोसर ई प्लास्टिकके बनल रहैए एहिसँ प्रदूषण भी फैल रहल अइ आ बच्चा छोट बच्चा जखन इस्कुल जाइ छै तऽ पीठपर एतेक किताबके बोझ भऽ जाइ छै कि कमर ओकर जे हइ झुकि रहल अइ आ ओकर स्वास्थ भी खराब हो रहल अइ एहिलेल इस्कुल बैगके अच्छा कपड़ाके झोला ठीक अइ या चमड़ाके चाही प्लास्टिकके नहि चाही